السلام علیکم سر ڈی ایم سی ایس سے بول رہے ہیں ہاں سر اس کا کیمپ جو ہے کب لگے گا سر اس میں کیا کیا جانچ ہے سر ہاں کتنی تاریخ کو سر یہ جانچ ہوگا سر یہ سر جھنجھار پور میں کب کیمپ لگے گا سر ہاں جی جی جی جی سر یہ جانچ جو سر ہوگا یہ ہول باڈی کا کیا جائے گا سر اور سر یہ رپورٹ جو ہے کتنی دن بعد سر دیا جائے گا اور یہ سر کوئی بھی جانچ میں سر کوئی بھی دقت ہوگا سر تو اس میں کیا دوائی بھی کھایا جائے گا سر اور سر میرا موبائل نمبر سر رجسٹر کر دیجیے گا سر میرا موبائل نمبر ہوا ترانوے زیرو چھیالیس زیرو چونسٹھ چھیاسی سر ہم کو سر کوئی بھی باڈی میں اگر دقت ہوگا سر تو دوبارہ سر آپ کو کال کریں گے سر اور آپ سے سر کسی طرح کا پرابلم ہوگا تو سر آپ سے سمپرک کریں گے سر سر السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ